جی السلام علیکم جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سپول ضلع کی سب سے مہنگی مچھلی ہوگی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس سب سے اچھی مچھلی ہو سپول ضلع کی چل رہا ہے رییہو ریہو آج کل کیا حساب چل رہا ہے باپ رے ساڑھے پانچ سو روپے کلو اتنا مہنگا تین سو روپے کے جی میں مل جائے گا کتنا مہنگا بتا رہے ہیں

اچھا اس کے علاوہ اور کوئی سستی مچھلی ہے جو اپنے سپول ضلع میں مل جائے کیسے کے جی ہے ارے آپ تو اتنا مہنگا مہنگا ریٹ بتا رہے ہیں ہم کو تو سمجھ ہی نہیں رہا نہیں آ رہا ہے کہ ہم لیں کہ نہیں لیں جی ہم نے سنا تھا کہ اپنے سپول ضلع میں سب سے سستی مچھلی ملتی ہے اور آپ مہنگا مہنگا بتا رہے ہیں آپ کو یہ پانچ سو چار سو روپیہ سستا لگ رہا ہے بہت مہنگی مچھلی ہے جی کوئی ایسی مچھلی بت آپ بتائیے دو جو ڈھائی سو دو سو کے بیچ ہو اچھا ٹھیک ہے ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں کوئی اور مچھلی ہوگی تو بتائیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم